पन्द्रह छओ दू हजार बाईस अठारह चारि दू हजार उन्नीस बारह एक उन्नैस सए पञ्चानवे तेरह नओ दू हजार छब्बीस बारह चारि दू हजार एगारह